عام طور پر دوپہر کے وقت ہمیں کھانے میں بہت ہی لذیز اور شاندار پکوان پسند ہے جیسے کہ بریانی تہاری قورما اور بگارا کھانا دال تلا ہُوا گوشت وغیرہ ہم بہت ہی شوق سے کھاتے اور کھانے کے بعد گرم گرم چائے بھی پیتے ہیں اور رات میں ہم لوگ کھانے کے بعد فروٹس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور رات کے کھانے میں ہم بچی ہوئی بریانی تہاری قورما بگارا کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں اور ہمیں پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سوتے وقت ہم پانی اور فروٹس وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں